हिमाचल प्रदेशांत धा दिसांचे जे ट्रेकिंग केल्ले तो म्हजो म्हाका दिसता ट्रेकिंगाचो एक अविस्मरणीय अणभव आशिल्लो जंय युथ अफेर्साच्या अंडर मेनेजर म्हणून हांव गेल्लों आनी म्हज्या वांगडा एक वीस भुरगें गोंयचें सिलेक्ट जाल्ले तातुंत म्हज्या शाळेचें चार जाण भुरगें आशिल्ले आनी तितल्या हायटिचेर तो म्हजो पयलो वयलो कँप जंय आमकां टेंट दिल्ले आनी ते टेंटाक आमी रावतालें अविस्मरणिय प्रसंग सांगपाचे जाल्यार रिवर क्रॉसिंग रोप रिवर क्रॉसिंग मागीर रोक क्लायबिंग विथ द हेल्प ऑफ रोप्स आनीक रोप्स नासतना दोरखंड नासतना रोक क्लायबिंग परत त्या तितल्या कड्याक्याच्या थंडे भितर स्वताचे जेवण स्वता करून जेवप आनीक एका टेंटान दोग जाण अमकें मिनटां भितर अमकें इतलें डिस्टन्स कंपलसरी कवर जावपाकच जाय आनी तांतु भितर कांय सक्तीच्यो गजाली आसताल्यो एक दिसाक अमकें लिटर उदक पिवप कंपलसरी परत ट्रेक सुरू जाता आसतना वतना तें दोन फ्रुटी दिताले आनीक चार लेमनाच्यो गुळयो दितालें पेपरमिंट पूण एक कंडिशन आसतालें की परत ट्रेक सोंपवन जेन्ना बेज कँपाचेर येता तेन्ना तें आमचें बेग तपासतालें त्या बेगा भितर तांकां फ्रुटीची दोन रिकामी पेकेट अलोंग विथ स्ट्रो मेळपाकच जाय कंपलसरी आनी चार चॉकलेटी खालें जाल्यार चारय चॉकलेटिची रेपर्सुय मेळपाक जाय हे कंडिशन उरतालें ना जाल्यार अक्षरशा आमकां तें त्या ट्रेका वयल्यान परत वचपाक लायतालें सो थंय हांव एनवायरमेंट साबांळप कशें शक्य आसा ही एक खूब सुंदर गजाल तांचे कडच्यान शिकलो